आमच्या वाठारांत एकटोच स्पोर्ट्स पर्सनेलिटी आसा आनी तो हांव म्हाजें नांव रोहन कुर्मल हांव मंगूर रावतां हांवें क्रिकेट स्टेटाक रिप्रेजेंट केलां म्हाका क्रिकेट खेळपाक खूब आवडटा आनी हांव ल्हानपणासानपणा सावन म्हाजे इश्ट वांगडा खूब खेळटालो ताका लागून म्हजो व्याय व्यायाम बी जातालो आनी ताका लागून हांव चड दुयेस दुयेंत बी पडनाशिल्लो हांव म्हाजे शाळेचे टिमीक खेळटालो आनी म्हाका खूब गर्व आसा म्हाजेर मत्मारी सोपली उपरांत हांवें क्रिकेट बी सगळें सोडून दिले आनी हांवें जीम जॉयन केलें कित्या खातीर म्हाका म्हाजी जिणेची परवां आशिल्ली आनी ताका लागून हांव परिश्रम करपाक लागलो आनी म्हाका आत्मविश्वास बी वाडोवपाची गरज आशिल्ली आमच्या वाठारांत एक आमच्या वाठारांत एकटोच स्पो स्पोर्ट्स पर्सनेलिटी आसा आनी तो हांव म्हाजें नांव रोहन कुर्मल हांव मंगुर रावतां हांवें क्रिकेट स्टेटाक रिप्रेजेंट केला म्हाका क्रिकेट खेळपाक खूब आवडटा आनी हांव ल्हानपणासून म्हाजे इश्टा वांगडा खूब खेळटालो ताका लागून म्हाजो व्याय व्यायाम जाताले आनी ताका लागून हांव चड दुयेंत पडनाशिल्लो हांव म्हाज्या शाळेचे टिमी खेळटालो आनी म्हाका खूब गर्व आसा म्हाजेर महात्मारी सोंपली उपरांत हांवें क्रिकेट बी सगळें सोडून दिलें आनी हांव जीम जॉयन केलें कित्या खातीर म्हाका म्हाजी जिणेची परवा आशिल्ली आनी ताका लागून हांव परिश्रम करपाक लागलो आनी म्हाका आत्मविश्वास बी वाडोवपाची गरज आशिल्ली